गाँव आओर शहरमे हमरा ओ गाँवे नीक लगैत अछि हमरा लगैए बेसीसँ बेसी आदमीकेँ गाँव शहरके बारेमे पुछबै तऽ जरूरे कहत कि हमरा गाँव नीक लगैत अछि ई मुदा एहि द्वारे कहत कि गाँवमे लोककेँ अपनापन नाहित लगैत रहैत छै गाँवमे आदमीकेँ ओतेक चिन्तामे जिन्दगी नहि जीवैत छथिन गाँव खुशहाल रहैत छै शहरके अपेक्षा शहरमे लोककेँ बहुत सारा सुख सुविधा मिलैत छै आसानीसँ भेटैत छनि जेनाकि मॉल होटल ईसभके सुविधा भेटैत छनि बहुत किछुके सुविधा भेटैत छनि जेकि गाँवमे नहि भेटैत छै लेकिन तैओ लोककेँ गाँव किया प्रियगर लगैत छनि कियाकि गाँवमे एहन बहुत बात छै जेनाकि लोककेँ अपनामे अपनापन प्यार रहैत छनि गाँव एक एहन चीज छै जतय गाँव एक एहन एहन एथी अछि जे जतय लोकके एक दोसराकेँ बहुत मतलब रखैत छथिन ध्यान रखैत छथिन गाँवमे एहन बहुत चीज छै जकर अहाँकेँ बिना पाइके बिना अथीके अहाँकेँ भेट जायत जेकि शहरमे ओकर बहुत ही ज्यादा मुल्य चुकावऽ पड़ैत छै जेनाकि गाम घरमे एखन आमके सीजन एलै गाममे अहाँ मानिके चलू किनको कहबै दूटा आम लऽ ली तऽ अहाँकेँ दऽ देत लेकिन शहरमे ई चीज अहाँ माङ्गि नहि सकैत छी आ मङ्गबै तऽ ओकर सभसँ पहिने तऽ अहाँकेँ दाम पुछियौ ई केना दैत छियै आ ओहिमे अहाँ कहियौ दू रुपैआ कम कऽ दियौ ने ओ कहत नहि सीधा ताहि लऽ के गाम एहन बहुत एहन उदहारण छै जेकि गाम आ शहरमे गामे नीक लगैत छै लोककेँ आओर हमरा तऽ गामे नीक अछि आओर अहाँकेँ जेनाकि गाम घरमे अहाँकेँ गाममे भोज होइत अछि गाममे देखैत छियै अगर महीनामे अहाँकेँ पाँच दिन तऽ भोज जरूरे अहाँकेँ भेट जायत आइ उपनयनके काल्हि अहाँकेँ ओकर विवाहके काल्हि किनको बरषीके तऽ एहन एहन अहाँकेँ लेकिन शहरमे लेकिन ओतेक मतलब नहि रहैत छथिन नहि टाइम रहैत छथिन ईसभ करयके लेल तऽ ओसभ गामेमे अखन तक देखय लेल भेटैत छै आओर गामेमे होइत अछि ताहि लऽ के गामे नीक छै गाममे एखन तक बहुत एहन चीज छै जकर अहाँकेँ गामेमे भेटैत अछि अहाँकेँ शहरमे नहि भेटत जेनाकि अहाँकेँ गन्नाके खेतमे अहाँ गन्ना माङ्गिके खा लिअ किनकोसँ एकटा रुपैआ नहि लेत इएह शहरमे इएह लोक जूसके नामपर गन्नाकेँ पाइ दैत छथिन आओर गन्नाके जूस पीबैत छथिन ताहि लऽ के गाम एखन तक सुन्दर आओर पवित्र अछि गामके लोकके मन अखनितो बहुते पवित्र रहैत छथि कोनो छल कपट नहि रहैत छथि अखनितो अहाँ देखैत हेबै शहरमे बहुत सारा

धोखाधड़ीके काम होइत रहैत छै लोक एक दोसराके ठकयके ऊपर लगैत रहैत छै हम कोना आगे बढ़ी हम कोना आगे बढ़ी ताहिमे रहैत छै कखनहु नहि देखैत छै कि लोककेँ एहिसँ की हानि हेतै लेकिन गामक लोक अपन प्रतिष्ठाके कारण ईसभ नहि करैत अछि नहि ककरो धोखा दैत छथिन नहि ककरो कोनो तरहसँ नुकसान पहुँचाबैत छथिन भऽ सकैत अछि तऽ दोसरकेँ मदद करैत छथिन आइकाल्हि देखैत हेबै गाम घरमे वृद्धाश्रम नहि छै शहरेमे छै वृद्धाश्रम जाहिमे लोक अपन माय बापकेँ पढ़ल लिखल लोक शहरेके लोक बेसी वृद्धाश्रममे अपन माता पिताकेँ दैत छथिन वृद्ध माता पिताकेँ लेकिन गाममे ई चीज नहि छै अखनितो अपन माता पितासे प्यार करैत छथिन अपना माता पिताकेँ भगवानके नाहित मानैत छथिन आओर हुनकर सेवा सत्कार करैत छथिन अपना सङ्गे घरमे रखैत छथिन ई चीज अहाँकेँ गामेटा मे भऽ सकैत अछि लेकिन शहरमे ई चीज अखन धीरे धीरे उठि रहल अछि आओर अहाँकेँ आओर की कही गाममे अखनितो अहाँ कतहु जाउ ककरोसँ कहबै कनि प्यास लागि गेल कनि पानी दिअ तऽ तुरन्त अहाँकेँ कहत बैठू पानी दैत छी लेकिन शहरमे अहाँ किनकोसँ पानी माँगियौ तऽ अहाँकेँ कहत कि अहाँ खरीदके पीबि लिअ तऽ पानीके बोतल लोक खरीदके पिबैत छथिन जेनाकि अहाँकेँ गाँवमे कोनो कामके पीछे पाँच आदमी अहाँकेँ मदद माँगियौ अहाँकेँ सात आदमी आयत दस आदमी आयत लेकिन शहरमे ककरोसँ एक मिनटकेँ लिए पता तक पुछियौ तऽ ओ कहत हमरा लग टाइम नहि अछि रुकिके अहाँकेँ एक सेकेण्ड एक मिनट बात तक नहि करत आओर निकलि जायत ताहि लऽ के शहरके जिन्दगी भाग दौड़ बहुत तेज छै गाम घरमे आदमी बहुत स्थिर छथिन आओर सुखमय सुखमय जिन्दगी जीवैत छथिन ताहि लऽ कऽ हमरा गाम बहुत पसन्द अछि आ गाममे जेनाकि हरी सब्जी बहुत किछु एहन अछि जेकि अहाँकेँ फ्रेश आओर ताजा ही भेटत आ शहरमे अखनितो अहाँकेँ गाम घरके नामपर सब्जी भेटैत छै ताजा अछि लेकिन मुदा ताजा नहि रहैत अछि जेकि लोक खा कऽ बीमार रहैत अछि गाम घरके लोक अखनितो अहाँकेँ स्वस्थ स्वस्थ रहैत छथिन आओर शहरके लोक गामके अपेक्षा गामके अपेक्षा ज्यादा बीमार रहैत छथिन कियाकि ओतय भागदौड़ एहन छै पॉल्यूशन ओतय प्रदूषित रहैत छै बहुत ई वातावरण प्रदूषित रहैत छै ताहिमे लोक बहुत ही परेशान रहैत छथिन आओर ओहिसँ बीमारी बहुत ही ज्यादा ओतय शहरमे उत्पन्न होइत अछि जेनाकि शहरमे साफ सफाइके बहुत दिक्कत होइत रहैत छै ताहिसँ डेङ्गू मलेरिया एहन बहुत तरहके बीमारी होइत छै गाम घरमे ईसभ चीज नहि होइत छै कियाकि एतय शुद्ध वतावरण पेड़ पौधाके मात्रा बहुत ज्यादा रहैत छै खेत खलिहानमे लोक खेलैत कुदैत छथिन धिया पुता निरोग रहैत छै आओर गाम घर शहरके बच्चा भरि दिन मोबाइलमे विडियो गेम टेलीविजन देखैत छथिन जबकि ओ मानसिक रूपसँ बीमार सेहो रहैत छथिन आओर ओतेक मजबूत नहि रहैत छथिन जेना गामघरके धिया पुता नाहित आओर ताहि लऽ के गाम घरे नीक छै आओर हमरा गाम घर नीक लागैत अछि आओर बहुत एहन बात छै जे हम अहाँकेँ बतायब जाहिसँ कि गामे नीक छै